محترمہ میری کنزیومر آئی ڈی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہے میں اپنے گھر کے تزئین و آرائش کر رہا ہوں اور مجھے گیس سلنڈر کی عارضی ترسیل کے لیے پتہ تبدیل کرنا ہے میرا عارضی پتہ بونڈیہار ہے براہ کرم اس پتہ پر میری گیس سلنڈر کی ترسیل کا انتظام کریں اور جلد از جلد پروسیسنگ کی درخواست ہے شکریہ